हा पुलिस स्टेशन हा पुलिस स्टेशन आहे

अरे बाप रे हम्म हम्म

हम्म हम्म हम्म तव्हां इहो ॿुधायो की तव्हां जो नालो छा आहे तव्हां जो दुकानु कहिड़ी जॻहि ते आहे

तव्हां जो दुकानु किथे आहे हम्म हम्म त तव्हां जी एड्रस ते मां पोइ पुछां थी पई छा करिणो आहे पर मूंखे इहो ॿुधायो तव्हां वटि घणा माण्हूं आहिया इहे जेके बदमाशी करणु आहिया हम्म हम्म मतिलबु गुंडा टाईप माण्हूं हुआ हा हा हम्म हम्म त तव्हां खां कुझु पेसा ॿेसा घुरियऊं छा

त मतिलबु पासे वारनि खे तंग कयऊं तव्हां खे बि तंग कयऊं ईअं न ठीकु आहे पोइ मां हिकिड़े पुलिस वारे खे बि मोकिलींदसि तउहो तव्हां जा सभु तफ़्सीलु वठंदो ऐं उन खां पोइ जेकॾहिं ज़रूरत पई त फोटा ॿोटा बि कढंदासीं ऐं जेकॾहिं कुझु खून खराबो थियो आहे त उन जूं बि पूरी पूरी ॼाणु ॾिजो त पोइ उन जे हिसाब सां एफ आए आर दर्जु कंदासीं ठीकु आहे

उहो त ठीकु आहे पर उते अचे जॾहिं पुलिस वारो ॼाणु कंदो न त तव्हां उन खे सभु कुझु ॿुधाइजो ऐं सभु जेकॾहिं कुझु धक ॿक लॻा आहिनि त उन जे बारे में बि ॿुधाइजो त उन ते उन हिसाब सां कार्यवाही कई वेंदी उन्हनि जा नाला ॿाला जेकॾहिं ख़बर हुजनिव त उहो बि लिखाए छॾिजो हा त उहो सी सी टी वी में त ख़बर पइजी वेंदी न केरु आया आहिनि ऐं पासे ओसे खां पुछंदा त उहो बि नालनि जी बि ख़बर पइजी वेंदी जिते गुंडा आहिनि त गुंडा ई हूंदा न ठीकु आहे त तव्हां पंहिंजे हिसाब सां ॼाणु हा त तव्हां पंहिंजे हिसाब सां जेतिरी ॼाणु कठी करे सघो था कठी करे सघो असांजो पुलिसवारो जे ईंदो त तव्हां उन खे सॼी ॼाणु ॾिजो ज़रूरत पए त फोटा बि कढाइजो जेकॾहिं तव्हां जे दुक्स दुक्सान जो दुकान जो कुझु नुक़सानु थियो आहे त उहो बि जि ॿुधाएजो केतिरो नुक़सानु थियो आहे हा हा बिल्कुलु ठीकु आहे जय झूलेलाल